ہیلو جی آپ زہرا ہوٹل سے بات کر رہے ہیں جی میں بٹلہ ہاؤس گلی نمبر چار مکان نمبر بی سولہ سے بات کر رہا ہوں جس ایڈریس پر جو ہے پہلے ہمارا آڈر آتا تھا آپ ایک اپنے ڈائری میں ایک نیا ایڈریس مینشن کر لیجیے اگلا آڈر اسی ایڈریس پر آئے گا شاہین باغ گلی نمبر چھ مکان نمبر بی سکٹین